जय झूलेलाल असांजो भारत सुनहरो देश आहे इन देश में इलाही आहे न नेताऊं अची चुकिया आहिनि जंहिंसां आहे न नारायणा प्रताप सिंह अ गांधी पंहिंजा सभु देश में राम अची चुकिया आहिनि कुझु न अची चुकिया आहिनि हीअ सभु पंहिंजे देश जा भग भॻवान आहिनि उन्हनि जे करे पंहिंजो देश सुनहरो देश आहे देश जो इलाही महत्व आहे पंहिंजे भारत देश जो हुन देश में घणा ई नेताऊं सुठा सुठा कमु करे चुकिया आहिनि जेके आहिनि सभु मोदीअ घणा कमु सुठा कया आहिनि जिन खे सभिनि खे मकान ॾेयारई आहे सभिनि खे बैंक में खातनि में पैसा अचनि तव्हां सभु इलाही सुठा कमु करे थो जेके सभु सिंधी समाजनि खे स व वधारे स्पोर्ट करे थो उनजे करे सभु सिंधीयुनि वारा अॻियां अचनि पिया अञा बि अॻियां अचनि इनजे करे ऐं न भारत देश इलाही मस्तु देश आहे असांजो अने सुठो देश आहे इलाही अने इनमें छोकिरियुनि लाइ बि इलाही मोदी असांखे मदद करे थो मोदी छोकिरियुनि खे अ बैंक में पैसा पढ़ाइनि लाइ पैसा सभु इलाही कुझु ॾिए थो भारत असांजो इलाही मस्तु देश आहे इलाही देश में सुठी सुठी ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं